हीअं त मां रोटी ॾाढी सुठी ठाहींदी आहियां कढ़ी चांवर त एड़ा ठाहींदी आहियां सभिनी खे हेॾा वणंदा आहिनि जो हदु खां बेहद सभु चवंदा आहिनि कढ़ी त भई तुंहिंजी ठहंदी आहे ऐं पाव भाॼी हेड़ी ठाहींदी आहियां सभु हथु चटींदा आहिनि पर मूंखा मंचूरियन सफ़ा न ठहंदी आहे पता गोभी कदूकसु कंदी आहियां शिमला मिर्च कदूकसु कंदी आहियां गजरु कदूकसु कंदी आहियां पोइ तरण लाइ बि वेंदी आहियां पर मुंहिंजा भुरी वेंदा आहिनि मंचूरियन मुंहिंजी सफ़ा न ठहंदी आहे पर मुंहिंजा नुंहंरु पुटु चवंदा आहिनि ममी मंचूरियन तूं न ठाहे मंचूरियन सफ़ा तव्हांजी न ठहंदी आहे मां बाज़ार मां वठी थो अचां